ہاں باجی ہم نا گھر شفٹ کرے تو برتناں کی بہت ضرورت تھی تو میں ان کے ساتھ گئی تھی بگ بازار کو ہاو وہ پہلے یشودا گنج سے لیے تھے وہاں پر بہت خراب نکلے چلے بھی نہیں برتناں پلیٹس بھی ٹوٹ گئے برتن تو ڈیزائن بھی بہت خراب تھے چلے بھی نہیں اچھے نہیں تھے ایک سال بھی نہیں چلے بہت خراب ہو گئے ہاو ہاں وہاں پر ہاو وہاں پر خراب تھے تو پھر بگ بازار کو لے کے گئے تھے نا دوسری جگہ تو وہاں سے لیے تو وہاں پر اچھے ڈیزائنس ہے اچھے خوبصورت ڈیزائن ہے چینی کے ہے فائبر کے ہے کپس بھی اچھے ہے گلاسز ہے کانچ کے تو بہت اچھے ہے ڈیلی اسٹیل کے بھی ہے ہاو ہاں اسٹیل کے کپس بھی ہیں وہاں پر تمہارے گھر میں ہے یوز کرتے نا کپس اسٹیل کے وہ بھی ہے ہاں اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہاں وہ یشودا کن کے اچھے نہیں نکلے وہ خراب پروڈکٹ تھے وہاں کے پین بھی لی کڑھائی بگونے سب اچھے ہیں یہاں بگ بازار پہ دیکھو دیکھ کے جائے کے وہاں پر سے لے لو میں بول رہی ہوں نا ہاں وہاں سے نکو لو یہ بگ بازار پہ اچھا ہے وہاں سے لیو